हमर व्यक्तिगत लक्ष्य आ आक आकाँक्षा कोनो नहि अछि लेकिन एकटा एकटा लक्ष्य जरूर अछि जे समाजमे समा समाजके हर वर्ग शिक्षित हुअए संस्कारित हुअए जेकि आगू चलिके समाजके विकासमे योगदान दियए राष्ट्रके विकासमे योगदान दियए आओर एकटा सभ्य नागरिकके रूपमे अपन जीवनयापन करए से ताहि दिश हमर ध्यान रहैत अछि आ ताहि कारणसँ हम समाजमे अपन कार्य अपन व्यवहार ओना रख राखय चाहैत छी जे देशक कमसँ कम छोट बच्चासभ जे छै तकरा हम अपन उदेश्यसँ परिचित कराबी जे आगू जा कऽ जे बच्चा भविष्य भविष्य छियै ओहिपर राष्ट्र निर्माणके भार छै तऽ ओकरापर ई प्रभाव पड़य जे सार्वजनिक जीवनमे सामाजिक जीवनमे ओकर स्वच्छता पवित्रता काज कर काज करबाक क्षमता बनल रहय नैतिकता बनल रहय